एक प्रवासी म्हूण आमकां खूब आव्हानां आसात पयलें आव्हान म्हणल्यार आमचो जो एयरपोर्ट आसा तो एक एयरपोर्ट लोलयें सावन सादारण साठ पासश्ट किलोमिटर आसा तर दुसरो आसा तो सादारण शंबर सवायशीं किलोमिटराचेर आसा आनी थंय वतलो जाल्यार आमकां तीन चार तास पयलीं भायर सरचें पडटा परत रेल्वे स्टेशन सुद्दां आमच्या गांवांतल्यान सादारण साठ किलोमिटराचेर आसा बरें रेल्वेचे टायमींग अशें आसता की रातचो पावता आनी थंयच्यान मागीर गाडी करून येवप ताका लागून हांगा सादारण सांजचीं स सात जाली काय ना आमकां शहरांतल्यान गांवांत येवपाक कसलोच पब्लीक ट्रांसपोर्ट मेळना तर स्पेशल गाडी करून येवचें पडटा ना जाल्यार कोणाक तरी आपोवचें पडटा स्वताची गाडी जर घेवन गेलो न्हय जालें जाल्यार ड्रायविंगाचो त्रास कित्याक रस्ते इतले खराब आसात की अर्दो जाम जाता आनी तुजो जो पळय भोंवपाचो मूड आसता तो सामको खराब जाता